कल्लर ते सारे बड़े शैल होंदे ठीक ऐ हून बंदे दी अपनी मर्जी ऐ कि ओह् केह्ड़ा इस्तेमाल करदा उसी केह्ड़े कल्लर करियै सैटिसफैक्शन होंदी उसी खुशी मिलदी शैल लगदा ते हां एह् कल्लर करङ ते मेरी पेंटिंग शैल बननी एह्कड़ी करङ ते बड़ी शैल बननी एह्कड़ी करङ ते बड़ी शैल बननी में ते एह् आह्ली जैदा मतलब कल्लर आह्ली पेंटिंग में जैदा करनी आं इन्नी जैदा ते निं करनी आं पर में करनी आं ठीक ऐ में ते जैदा कैनवस ते कैमल दे कल्लर इस्तेमाल करनी होन्नी कैमल दे बाद पेस्टर होई गे ठीक ऐ ते फैबरिक कल्लर लैते दे इक दो फैबरिक उप्पर कीते दा किश किश ठीक ऐ फैबरिक कल्लर होई गे कैनवस उप्पर कैनवस उप्पर पेंटिंग करने बास्तै होई गे ठीक ऐ मतलब कि बड़े कल्लर होंदे बड़े बड़े अच्छे कल्लर होंदे आए दे सारे अच्छे होंदे न ठीक ऐ मतलब पेंटिंक कन्नै फायदा केह् ऐ फैबरिक आह्ले कल्लर न ठीक ऐ तुस कुसै बी चीजै पर करगे नी जि'यां में ओह्दे कन्नै कीता अपने फोनै च कल्लर फोनै दे कवर गी किश कीता हा ठीक ऐ ते ओह्दे कन्नै केह् होएआ मेरे फोनै दा कल्लर ते बड़ा सोह्ना लग्गन लगी पेआ बड़ा अच्छा लग्गन लगी पेआ सारे पुच्छन लगे तूं आपूं बनाए दा ऐ ठीक ऐ ओह् बड़ा अच्छा लगदा लेकिन मतलब कि ओह्दा अच्छा केह् हा इक ते ओह् लम्बा चलेआ इन्ना लम्बा बी नेईं चलेआ मतलब थोह्ड़े ग्लू पाया हा थोह्ड़ा लम्बां चिर चलेआ ओह्दा फैबरिक कल्लर हा फिर बी दुई चीजें पर अच्छा कम्म कीता कल्लर उ'ऐ लैन्ने जेह्ड़े असेंगी इक्कै कम्म नी करै जि'यां में कोई कल्लर लेई लेआ आयल पेस्टर कल्लर लेई लेआ तुस इक्कै चीजें पर करदे रेह् करदे रेह् ओह् नेह् कल्लर लैन्ने जेह्ड़े दो तिन्न चीजें पर चली जान ठीक ऐ अच्छा बी लग्गै ठीक ऐ कल्लर कीते दा ठीक लग्गना चाहिदा ठीक ऐ हून तुस जेह्ड़ा मर्जी कल्लर करो जो तुसेंगी लगदा कि हां एह् कल्लर कीते दा बड़ा शैल लग्गा दा ऐ जां एह्दे च किश है एह् कल्लर बड़े सोह्ने लगदे मतलब मिगी बड़े मैंह्गे मैंह्गे कल्लर बी होंदे न ते बंदे पर अपने पर होंदा कि ओह् केईं लोग होंदे मैंह्गे मैंह्गे कल्लर नेईं लेई सकदे कुत्थूं लैने होंदे इन्ने मैंह्गे मैंह्गे कल्लर लेकिन बड़े अच्छे अच्छे कल्लर होंदे केईं फेस पेंटिंग आस्तै कल्लर होंदे पेंटिंग करो ओह्दी में कीती निं ऐ हां पेंटिंग आस्ते जेह्के कल्लर होंदे ओह् कैनवस बास्तै कैनवस बास्तै कल्लर बी बक्खरे बक्खरे तरीके दे होंदे हर इक बक्खरे बक्खरे तरीके दे कल्लर होंदे कैनवस उप्पर करना ओह्दे बास्तै अलग कल्लर उत्थै करना ते उत्थै अलग कल्लर उद्धर करना उद्धर अलग कल्लर बक्खरी बक्खरी जगह् पर करना ते बक्खरे बक्खरे रंग होंदे उत्थै पेंटिंग करना अलग रंग लग्गना उत्थै पेंटिंग करनी उत्थै रंग लग्गना इन्ना होंदा कि रंग रुंग लग्गने कोला दा पैह्लें ना थोह्ड़ी विडियो दिक्खी लेइयां ऑनलाईन हां कि यूट्यूब पर बड़े वीडियो होंदे बड़े वीडियो पाए दे होंदे लोकें कोई किश बना दा कोई किश बना दा मतलब कि ओह् वीडियो पाई लैनियां कि हां इत्थै एह् जेहा होंदा रंग उत्थै यूज करना चाहिदा उत्थै इस्तेमाल करना चाहिदा कि बड़ा अच्छा लगदा ऐ ठीक ऐ कि मतलब किन्नै चिर कल्लर टिकी सकदा ऐ कल्लर नै किन्ना शैल रंग देह्ग कल्लर जां केईं बार कल्लर करने बाद केह् होंदा कोई कल्लर तुसें कीता ठीक ऐ थोह्ड़े चिरै बाद रंग ओह् उड्डी जंदा फिक्का होई जंदा ते केईं बार असें लाल कल्लर कीता उड़दा उड़दा ओह् पिंक बिच्च आई जंदा लाईट पिंक आई जंदा उड़दा जंदा रंग उ'ऐ जेह् कल्लर निं लैने कल्लर लैने अच्छें डोमस दे कल्लर लेई ले कैमल दे कल्लर लेई ले कि बड़े अच्छे अच्चे कल्लर औंदे होंदे जां हो हो हो ते अजकल मार्कर चले दे कल्लर आह्ले मार्कर चले दे ओह् बी बड़े शैल होंदे न ओह् बी बड़े लोग इस्तेमाल करदे न ते बड़े बड़े अच्छे अच्छे रंग आए दे अजकल मार्किट बिच्च इन्नी इन्नी बराईटियां आई गेदियां ते मिगी नार्मली पता ऐ लैबनान किन्नी शैल शैल बराईटियां आई गेदियां कुसै गी कक्ख निं पता लगदा एह्कड़े कल्लर ओह्कड़े कल्लर ते मतलब इ'यां कुसै बच्चे गी पुच्छी लैना उ'नेंगी पता गै निं होंदा कि इन्ने तरीके दे कल्लर होंदे न ओह् जो दिखदे आखदे इन्ने तरीके दे कल्लर होंदे इत्थै लेकिन बड़े अच्छे अच्छे कल्लर आए दे होंदे मतलब मिगी कैह्ल्ली कल्लर पसंद न कि में ते जैदा में सनाया ना ओह् फैबरिक पेंट लैत्ते दा में ओह् करनी होनी कपड़े पर कीते दा ते ओह् वाटर प्रूफ होंदा कल्लर कपड़ें पर जिसलै तुसें करी ओड़ेआ ठीक ऐ ते ओह् उसी करने दे बाद जिसलै सुक्केआ फिर थोह्ड़ा जेहा प्रैस्स करी ओड़नां उसी ते मतलब कि बिल्कुल सैट्ट होई जंदा उसी धोना पैह्लें थोह्ड़ा नेहा प्रैस्स करी लैना थोह्ड़ा धोइयै प्रैस्स मारी लो कल्लर सैट्ट होई जंदा ओह् कल्लर निं उड़दा फिर जंदा गै निं ते इन्ना सोह्ना लगदा ना ओह् कल्लर कीते दा में कोई साल होई गेआ होना कपड़ें पर रंग कीते दा ठीक ऐ ते ओह् रंग हालें तक निं उड्डेआ ओह् किन्ने बार धोई बी ओड़ेआ तां बी जंदा गै निं रंग ऐ स्हेई रंग ऐ ओह् ठीक ऐ मतलब कि अच्छे अच्छे रंग होंदे बस इन्ना ऐ कि जेह्ड़ा रंग लैना लैने कोला दा पैह्लें एह्दे बारे च थोह्ड़ा सर्च करी लैनी भला एह्कड़ा रंग लैनां एह्कड़ा केह्ड़ा स्हेई होंदा इस किस इस्तेमाल आस्तै लैना ते कपड़े शैल दिक्खी दुक्खियै कि हां में एह्कड़ा लैङ ते इत्थै लाङ ते ओह्कड़ै बी कम्म आई जाह्ग निक्के बच्चें आह्लें ते दूए होई गे ना थोह्ड़े बच्चे उं'दे शा अच्छे रंग होंदे जेह्ड़े प्रौफैशनल पेंटिंगां करदे न उं'दे ते बक्खरे गै रंग होंदे जेह्दे नां बी निं पता केह्ड़े केह्ड़े होंदे न ओह् बड़े स्हेई होंदे न उं'दे नां बी निं पता मिगी ते पता गै निं उं'दे बारे च भला ओह् कनेह् होंदे केह् होंदा ताकि बड़े अच्छें अच्छें होंदे जो लैना बस ओह्दे कोला दा पैंह्लें ओह्दे बारे च थोह्ड़ा दिक्खी लैना सोची लैना सर्च करी लैनी